हम को चुनाव के समय में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे हम ऐसे लोकल इस में देखा जाए हम को किसी मुस्किल को ले कर किसी सरकारी दफ़्तर में हम को आवेदन लगाना है तो आवेदन हमारा नहीं लेते हैं बोलते हैं कि अभी आचार संहिता चल रही है अभी चुनाव का मौसम माहौल चल रहा है अभी आप के कोई कार्य नहीं किए जाएंगे हमारा कहना ये है कि क्या चुनाव के समय में क्या हमारे कोई कार्य नहीं किए जाएंगे यदि किसी मुश्किलान में मुश्किल में है हम आ पड़े तो क्या सारे ये गवर्नमेंट कर्मचारी ऊपर हाथ खड़े कर ले कि ये हमारा कर्तव्य नहीं है क्या यही इनका ये है इनका जो कर्तव्य होना चाहिए वो क्या यही है इनको अपने देश के प्रति जो काम की काम करने का जो अवसर मिला है कि हम अच्छे अच्छे कार्य करें यदि इसको आगे बढ़ाना है तो ये लोग मौक़ा ढूंढते हैं कि चुनाव में हम ऐसे कर लेंगे वैसा कर लेंगे लेकिन ये जो तरीक़ा है यह बिल्कुल ग़लत है बिल्कुल भी ग़लत है जब किसी के ऊपर मुसीबत आ जाए तो फिर तो वो बेचारा तो मर ही जाए ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में हर समय हर इस में इस में उपलब्ध होना चाहिए किसी भी योजनाओं को सरकारी दफ़्तर हमारे लिए हमेशा पर वो बराबर रहे